जीअं त मां अॻिए हफ़्ते हिकु डिनर सेट अमेज़ॉन एप तां घुरायो हुओ हुन ऐं डिनर सेट जी क्वालिटी एॾी सुठी आहे हुन जी प्रिंट उन जो कलर जेको जहिड़ो मां चाहियो हुओ न जेको मां फोटो ॾिठो हुओ ओहिड़ो ई मूंखे मुंहिंजे घर में उहो पहुतो आहे मां वाकई में उन खे ॾिसी करे एॾो ख़ुशि थी आहियां न लॻे थो की हमेशह उन में ई रोटी खाईंदी रहां मुंहिंजे घर जॾहिं बि महिमान अचनि था ऐं मां रोटी बि उन मे रखां थी त हर कोई मुंहिंजा महिमान पुछे थो इहे किथां घुरायो अथई हिन जो कलर केॾो मस्तु आहे प्रिंट केॾी मस्तु आहे असांखे बि घुराए ॾिए असां लाइ बि ऑडर कर हिन डिनर सेट खे वठी करे मां एॾो ख़ुशि आहियां न मां इहो बयान बि कोन थी करे सघां